आमगेर बायक आशिल्ली सो आमी रायडाक वताले तेन्ना विथ एक्सपिरियंस सांगतां आमची आमी वयताले तेन्ना हॅल्मेट एक कम्पलसरी आशिल्लें फॉर बोथ द रायडर फुडें बसता आनी फाटीं बसता तो पॅसॅन्जर आनी जॅकेट वॉज कम्पलसरी आनी धोंपराक आनी नी पॅड्स मेळटाले आनी रायडींग शूज मेळटाले ते घालताले आनी बॅकाक बॅक सेफ्टी जी मेळटाली फाटी म्हणल्यार परतो पडल्यार तुका काय जावचें ना आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी पळोवपाक जाय ती बायक कंडीशनांत आसा काय ना तें रायडिंगाच्या फॉर एग्जाम्पल बायकाची ऑयल चॅक करपाची टायर चॅक करपाचो वारें आनी इंजीन आसा ओके काय ना तें इतल्या लाँग रायडाक वता जाल्यार फूल इंजीन बी सर्विसींग करून हाडपाची बायकाची आनी फर्स्ट ऑफ ऑल तूं हॅल्मेट घालता पळय ताचेर तुजो ब्लड ए पॉजिटीव जाल्यार ए पॉजिटीव सो डॅट इफ एनी डिजास्टर तर जालो आनी तुका हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो ब्लड ग्रुप तांकां कळपाक जाय न्ही खंयचो आनी तुजो कॉन्टेक्ट नंबर कोणाच्या दुसऱ्याचो सो डॅट ताका इनफॉर्म करपाक मेळटलें की तूं एक्सीडेंट जाला ऑर एनीथिंग आनी तुजें नांव घालपाचें आनी आमी वतालेच न्ही सो तेन्ना आमी उदक व्हरतालें आमी सेफ्टी खातीर बँडेजीस व्हरताले आनी बेटाडीन बी पावडर इफ तुका जाय पडलो जाल्यार लागला जाल्यार बारीक सारीक आनी मीठ कॅरी करपाक जाय आनी बायकींग तूं पावसांत बी वता तूं रावलां खंय तुका मागीर ते हाजेर लागता पांयांक तें लीच काय समथिंग यू कॉल इट तें लागता तेन्ना तुका तें मीठ घालून तें काडपाक जाय इतलेंच आनीक काय ना